गेलेनाया मानसिफोरनि देहायारि आरो मेलेमारि गाहामथियाव जोबोदैनो मोजां गोहोमथि खोख्लैयो मानो होनोब्ला जोङो गेलेनायनि थाखायनो दिनै गावबागाव लाइफनि सायावबो सोनारो जेन'बा गेलेनाया गावबागाव लाइफनि थाखाय सबसे इमपरटेन्ट बा सबसे मोजांसिन हुदा होननानै बुंब्लाबो गारजिद्राय जानाय नङा आरो गेलेनाया जोंनि देहाखौ गेलेनायनि गेजेरजों जों जोंनि देहाखौ ओरैबादि स्ट्रं एबा गोख्रैयै गोख्रों खालामनानै लाखिनो हायो आरो जोंनि सानाय सुनाय आरो देहाखौ अजन जानाय बेफोरनिफ्राय जों रैखा मोननो हायो आरो गेलेनाय होनोब्ला जों साफ्रोमनिबो गोसोआवनो बे हुदाया गोसोआव हाबनानै दंजोबो आरो जोंनि देहायारि आरो मेलेमारि गाहामथियाव

जेन बे मानसिया खस्थ' खालामोब्ला गावनि गोलोमदैया जेब्ला गयो अब्ला गावनि देहाया जोबोद मोजां राफोद एबा साफा स्रां मोनो बेनि थाखायनो जों साफ्रामबो मानसि माहायारियानो गेलेनाय आरो खारनाय बारनाय मोनफ्रोमबो गेमसनि एबा गेलेनायनि सायावनो सोनारनानै थानाया मोजां

जोङो जेरै लोमजानानै जेनेबा सुस्थ' जानाय लोगो लोगोनो जोङो खारनाय बारनाय आरो अनेख सुबुं माहारियानो जिम एबा फुटबल भलिबल क्रिकेट हकि माराथ'न रेस बायदि बायदि गेलेनायजों लोब्बा दं बिसोर साफ्रोमबो गेलेनायनि सायावनो सोनारनानै थायो आरो गेलेनायजोंनो जेरै डिफेनस लाइननि सारभिस सारभिस होसोनायनि थाखायब्लाबो नोङो अनेख खारनांगौ बारनांगौ जायो बेनि थाखायनो जोङो मस्ट इमपर्टेन्ट खालामनानै जोंनि गेलेनाय आरो खारनाय बारनायखौ हुदा खालामनानै लानाया जोंनि देहायारि सोलेराव गोहोम खोख्लैयो बिनि थाखायनो जोंनि फारसे देहाखौ स्ट्रं खालामनायाव जोबोदैनो मदद होयो होननानै आङो सानो गेलेनाया मानसिफोरनि देहायारि सोमोन्दोनि थाखाय बेफोर गारजि नङा हायोब्ला बयबो गथ' गथाय बोराय बेन्थ' जा जेसेबां सुबुं दङ सानफ्रामबो बा बाजिनाय लोगो लोगो बा बाजिनायनि सिगां सिखारनानै जोङो मरनिं अवाक खालामनायाबो मानसियारि देहायाव जोबोद गोनांथार आरो जेब्लानाखि ब्रै बाजियो बेलासिनि ब्रै बा बेफोरबायदि बाजियो अब्ला जोङो न' खाथिनि बा गामिनि फिल्डआव थांनानै खारनाय मेक्सिमाम खेबब्रै खेबबा बाबो खारनाय बारनायखौ गावबागावनो लाहैनांगौ आरो

दानि जुगाव साफ्रोमबो बेफोरबायदि माबायावनो निसा लानाय आरो निसा हुदानिफ्राय जानगाराव थानो हायो बे गेलेनाय हुदाखौ गावनि गोसोआव सोना लायोब्ला गाज्रि आखलनिफ्रायबो जों बारग'नो हागोन आरो बेनो